सुपौलमे बाबा त्रिहेश्वरनाथ शिवलिंगके मंदिर अछि बहुत नीक आ ओकर देखलासॅं तऽ भव्यता अपने आप बुझा देत आ बाबा त्रिहेश्वरनाथके असीम भी जे कृपासॅं लोक एहिठाम सुखमय जीवनमे रहै छथि आ सभ बाबा के प्रति एहि पाँचो गाममे हुनकर पब्लिसिटी सभ गाँवके बीचेमे ओ बाबा त्रिहेश्वरनाथ के मंदिर छनि